ہیلو جی بولیے کون بات کر رہے ہیں ہاں ہاں مستری صاحب بول رہے ہیں بولیے اچھا کیا کرنا ہے ہاں اور ہوں

بالکنی میں کیا کیا بنوائیں گے وہ جو بالکنی ہے صحن ہے اس کو توڑ کے دوبارہ روم بنائیں گے یا کچھ اور کریں گے اچھا اچھا اور کچن میں کیا کروانا ہے اور

ہاں تو موٹا موٹی مگر اس میں جو ہے آپ کو لگ بھگ تین سے چار لاکھ روپے آئے گا خرچ

نہیں نہیں مطلب تین سے چار لاکھ روپیہ آپ کو مٹیریل کے ساتھ بول رہے اگر مٹیریل آپ کا رہے گا تو میرا جو مزدوری ہے وہ آپ کو پر اسکوائر لگ بھگ تیس روپئے پڑے گا اسکوائر فٹ پر اسکوائر فٹ ہاں پر اسکوائر فٹ وہی تو وہ ہم صرف اپنا مزدوری لیں گے تو تیس تیس روپیہ لیں گے باقی ہاں تیس روپیہ اسکوائر فٹ ہاں جو ہوگا اسٹیمیٹ آپ بتا دیجیے گا اور جو کرنا ہوگا تو پھر اسی حساب سے طے کر لیں گے